तऽ ओ ओहिमे आ खेतमे पानि पटैत छै ओइसही जे हम जीबिका से भी जुड़ल छियै जीबिकामे समूह बनबै कऽओहिमे बारह गो समूहके जोड़ैत छियै सदस्यके समूह बनैत छै तब ओहिमे बारह गो दीदी काम करैत छथिन

आबैत छै तऽ भरैत छियै

बिजलियो बिलमे सरकार नहि किछु छूट करैत छथिन हमराआरके बहुत समस्या गरीबी हाल छियै कोइ काम करबै तऽ हमरा आरके किछु काम सरकारके तरफसे जे कोनो काम मिलतै तऽ हम काम करए लए चाहैत छियै

हमू चाहै छौं जे खूब करतौ मन लगाइके बाल बच्चाके पढ़ैतहुँ लिखैतहुँ रऽ बढ़िआँ से रहतहुँ रऽ

तऽ ईसब चीजके ब्यवस्था करै लए पड़ैत छै चाहै छौ हमे संस्कारी लुरिगर बनब तऽ हमर बालोबच्चा लुरिगर बनै जेहन हमे करबै हमे शिवचर्चामे भी जाइ छियै तऽ अइलहुँ हँ तऽ किछु बात सुनैत छियै सीखैत छियै तऽ ओनाही ई संसारमे चलबैके लिये माइ बाप होइत छै बच्चाके चलबैके लिए चलबैत छियै अभीतक जबतक चलि रहलियै चलि रहलियै ई ई तऽ की भरोसा कब छियै कब नहि छियै तब महादेबके दयासे ई सब काम करि रहलियै हन दया हुनकर पल पल बरसै छै बरसत्ते रहतै करते रहबै कामधन्धा खुशी खुशी कामधन्धा करबै खेती पथारी मालजाल करबै अभी छै गहुँमके कटनी गहुँम काटै लए जैबै ओकरबाद इन्ने उन्नेक काम करैत छियै सगरे जीबिकामे दौड़ैत छियै चलि जाइत छियै सब काम करै लए पड़ैत छै जब संसारमे अइलियै हन तब कर्म अपना कर्म अच्छा कर्म करबै तऽ अच्छा ओकर परिणाम पयबै अच्छा करमके अच्छा परिणाम मिलैत छै बुरा करमके बुरा परिणाम मिलैत छै अच्छा करबै अच्छा खयबै